महामारी के कारण हमारे क्षेत्र में कहीं भी घूम नहीं सकते कहीं स्कूल जाना है स्कूल नहीं जा सकते थे ना कहीं मंदिर जा सकते थे और कहीं जैसे पार्क घूमने जाना है तो नहीं जाना नहीं जाने देते थे और कहीं मेडिसिन लाने जाना है तो नहीं जाने देते थे एक को कोविड केप महामारी का ये था कि कहीं जाना नहीं है और हमारे क्षेत्र में पर्यटन स्थल जैसे बहुत पर्यटन स्थल हैं जैसे बालाजीपुरम हो गया और भेड़ाघाट कहीं जा नहीं सकते थे क्योंकि कोविड के चलते कहीं आना जाना सख्त मना था पर्यटन कहो तो ठप बैठ ठप था पूरा कि कहीं जाना नहीं है पर्यटन घूमने के लिए कहीं नहीं जाना है नहीं और कोई अपने को जो कुछ वस्तु ये लग रही है जरूरतमंद वस्तुएँ तो वो भी नहीं ला सकते थे ना कोई ड्रेस ला सकते थे न कहीं गाड़ी ले जा सकते थे बस घर पर रहना था घर के अलावा कहीं जाना नहीं और बाकी चीजों के लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट था कि कोई छोटी सी चीज भी लग रही है तो कहीं लाने की अनुमति नहीं थी घर पर ही रहना घर से बाहर नहीं जाना घर पर दिन भर रहना कोई भी काम है तो उसको रहन देना घर पर ही रहना बहुत सी समस्या जैसे पानी पानी कभी खतम हो जाए कहीं से लाना पानी रहे तो नहीं ला नहीं ला पाते थे पर्याप्त पानी फल फ्रूट भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था इसलिए काफी समस्या बनत व पाती थी